आं जुदि सावगारि जोहै भारतनि दिन्थिनो खाबु मोनोब्ला आङो जिब जुनारनि सावगारि खेबगोव जिब जुनारजों लोगोसे आङो बिदिनो हाजो हाला हायेन दै बिदिनो सागरफोरनि सावगारि खेबखांगौ बेजों लोगोसे आं जायफोरनाखि खसथ' खालामनानै मावनानै जागासिनो दं बिसोरनि सावगारिफोर आं खेबखांगौ आरो आं ओरैबायदि मोनसे देखायगोव जायफोर खसथ' खालामग्रा बिसिनि लाइफखौ आं फोसावनो ना लुगैयो जायफोर बेफोरबायदि खाबु मोनोब्ला आं बेफोरबायदि सावगारिखौ खेबनानै हरगौ आरखि आरो बेजों लोगोसे अवाइल लाइफ जे जेथोनाखि मानास मानासफ्राव जेरेखम जोङो जिब जुनार नुनो मोनो जेरेखम मोसौ औ मोसौलाइनो सिंह मोख्रा मैदेर मोसा मै बेफोरनि सावगारिखौ आं खेबखांगौ आरो जेरेखम दावसिन दावला बाफैयो दैजिंफ्राव गावसिनि आदार जानो बेफोरखौ आं खेबखांगौ भारतनि जानानै आं मुंदांखा खालामगौ सावगारि खेबखांनायनि बाहागोयाव खाबुमोनोब्ला आं बेफोरखौ खेबनानै हगारगौ भारतनि जानानै आं बेफोरखौ दैदेननो गोसो जुदि आं खाबु मोनोब्ला आं खेबगोन जुदि सोरबा आंनो बेफोरबायदि खाबु होयोब्ला जिब जुनार दावमा दावसा बेफोरनि सावगारिखौ खेबनानै आङो हरगोव बेखिनि बुंनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय